जो सोनभद्र जिले में उपलब्ध जो परिवहन हैं वो बहुत ही अच्छे परिवहन बहुत तो बस के मामले में तो परिवहन की सुविधा बहुत ही उपलब्ध हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा बसें और सबसे ज़्यादा जो सरकार को गोरमेंट को फंड मिलता है वह बस के रूप में गोरमेंट बस के रूप में वो सोनभद्र जिले से ही मिलता है सोनभद्र के शक्ति नगर जिले से वहाँ पर हर घंटे में बनारस गोरखपुर जैसे यू पी के लिए घंटे घंटे पर बस की सुविधा उपलब्ध है और बस बस छूटती है लेकिन वहीं बात किया जाए ट्रेन ट्रेन के लिए यहाँ कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है ट्रेन के लिए बस एक ही ट्रेन त्रिवेणी चलाई जाती है जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रेन की सुविधा जो सोनभद्र में उपलब्ध करवाया जाए क्योंकि सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो पाँच राज्यों से टच करता है ये बहुत ही पहाड़ी इलाका है यहाँ धीरे धीरे अभी जो ट्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बहुत ही ज्यादा जरूरी है ट्रेन ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं जाए क्योंकि बस में बहुत ही ज़्यादा भाड़ा लगता है जो आम आदमी को देने के लिए सक्षम नहीं रहता आम आदमी इसमें देने के लिए सक्षम नहीं रहता इसलिए ट्रेन की सुविधा का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये बात सरकार को जानना चाहिए और सोनभद्र जिले में ट्रेन की सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा और बस का थोड़ा जो भाड़ा है उसे कम करवाना चाहिए और यहाँ पहाड़ी इलाका है वहाँ हर जगह के लिए अच्छा अच्छा यातायात के साधन उपलब्ध करवाना चाहिए और रास्ते बनवाने चाहिए जगह जगह पर जिससे परिवहन के लिए सुविधा हो